हलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल केरु श्रीचंद भाई था ॻाल्हायो हा हा हुकुम कयो हा हा हा हा हा वज़न मजन खयों अथव छा भारी शइ वै कोई दुकान ते खईं अथव छा हा त तव्हां हाणे हा त नस खिचाइजी वई आहे त बाम सां इन्हनि सां फेर न पियो आहे नी हा त तव्हांखे हिकिड़ो मां मोबाइल ते फ़ोटो लिखी मोकिलियांव थो उहो तव्हां फ़ोटो कढाइजो वञी वॾे दवाख़ाने में वञी फ़ोटू कढाइजो हुतां ऐं एक्सरे उन मां फ़ोटे वारे वटां तंहिंखां पोइ गोरियूं तव्हांखे लिखी ॾींदुमि हिकिड़ी मल्हम ईंदी आहे कारी उहा लिखी ॾींदुमि मां उहा पंजनि ॾींहंनि जो कोर्स अथव पहिरियां तव्हां फ़ोटो कढायो तस्वीर त हुनमें ॾिसूं त किथे भंज टुट कोन्ह थी आ्हे नी जे भंज टुट थी हूंदी त पोइ पट्टो ईंदो

हा एड्रैस मां तव्हांखे मोबाइल ते मोकिलिंदुसि फ़ोन ते पर जेका मल्हम जेका तव्हांखे मां लिखी ॾेयांव नी उहा तव्हां सुबुह शाम जो हणिजो ऐं गरम पटो जेको ईंदो आहे कपिड़ो उहो उनते वेड़े ऐं दवा वठंदव ऐं फ़ाइदो पइजी वेंदो ॿियो राति जो खीर में थोरी हैड मिलाइ ऐं थोरी पीअजो ऐं वधीक हैड में थोरो खीर विझी थोरो अटे वांगुर गोए ऐं हुनते हणंदव त सूर में राहतु थींदव हा गोरियूं टाइम सां वठिजो वक़्त ते गोरियूं वठिजो सुबुह जो मंझदि जो राति जो नस जेका खिचाइजी वई आहे उहा जेका हीअ पहिरियां फ़ोटे में ख़बर पवंदी त पोइ कमु अॻियां थींदो हा उहो मां तव्हांखे तव्हां फ़ोटो कढाइ ईंदो नी मूंखे मोकिलिजो त मां तव्हांखे ॿुधाईंदोमाव त छा तकलीफ़ आहे हुनखां पोइ तव्हांखे गोरियूं ऐं गॾु मल्हम ऐं इहो बि तव्हांखे मोकिले ॾींदुसि तव्हां छोकिरे खे मोकिलिजो त मोकिले ॾींदोसांव त हा

हा एसीडीटीअ जी तकलीफ़ अथव छा गैस थियेव थो हा त गोरिनि सां गॾु मां तव्हांखे गैस जी कारियूं गोरियूं ईंदियूं न उहो मोकिलिंदोसांव उहा गोरी सुबुह जो पहिरियां वठी ऐं पोइ हीअ तव्हां बियूं गोरियूं वठिजो हा उहो त तव्हांजी उमिरि जे हिसाब सां ई दवा लिखबी ऐं मल्हम जेका आहे सा वधीक असरु कंदी तव्हांखे हा हा उहो मां तव्हांखे सुञाणो श्रीचंद भाई तव्हांखे हैवी गरम दवा न ॾींदासीं तव्हांखे राहत जहिड़ी दवा ॾींदासीं ठीकु आहे हा हा उहो ॻाल्हि सही आहे तव्हां बि असांजा हा झूना ग्राहक आहियो सम्झे तव्हांखे तकलीफ़ न थींदी तव्हांखे राहत वारी दवा ॾींदासीं ठीकु आहे हा जय झूलेलाल